आं बाइकिं खालामनो हारसिं मोजां मोनो मानोना लोगो फोरजों ज' जानानै बाइकिं खालामोबा माखासे लोगोफ्रा एखमबा समाव गाज्रि आखु दिन्थियो बेफोर आखुफ्रा उनाव दावराव दावसि सोमजिहोयो दा बेनि थाखायनो आं हारसिं बायकिं खालामनोसो मोजां मोनो आरो ज' ज' बाइकिं खालामोबा ग्रुपाव बाइकिं खालामोबा बबेबा मोनसे जायगायाव सौहैबा जायगायारि मानसिफोरजों माखासे मानसिफोरा बाइकारस फ्रा गाज्रि आखु दिन्थियो बे गाज्रि आखुया जायगायारि मानसिफोर आरो बाइकारस फोरनि गेजेराव बुलाय सुलाय बा गाज्रि मोनज्लायनाय सोमजि होयो दा बेनि थाखायनो आं ज' ज' ग्रुपाव बायकिं खौ एबयद खालामो आरो हारसिं बायकिं खालामो